हिंदुस्तान में सिनेमा ऐं सिंगिंग खे ॾाढो वॾे घणे तौर ते माण्हू पसंदि कंदा आहिनि मुंहिंजी वणंदड़ु पिचर थ्री इडियट आहे उहा ॾाढे सुठे नमूने पिचर ॾेखारी वेई हुई उन में इहो बि ॾेखारियलु हुओ की जंहिं कम करण में तव्हांखे ख़ुशी थी मिले जेको तव्हांजो पसंदीदा कमु आहे तव्हां उन खे ई ज़ोर लॻाए उहो ई कमु तव्हां पंहिंजो पूरो कयो ऐं मूंखे उन में अमीर खान जो किरदारु ॾाढो सुठो वणियो हुओ ऐं मुंहिंजो वणंदड़ु किरदारु आहे अक्षय कुमार मूंखे उन जूं बि पिचर तमामु घणियूं वणंदियू आहिनि ऐं गाना मूंखे लता मंगेशकर जा ॾाढा ॾाढा सुठा वणंदा आहिनि मूंखे हुन जो हर हिकु गानो जाम सुठे नमूने पसंदि आहे